हेल' औ दे बुं दे एनआरसि एनआरसि ना बेथ' जोंनि आसामाव दासिमाव मोजां इमप्लिमेन्ट खालामनाय जायाखसै आरो साक्सेस जायाखै खौनो होनजागोन मानि जेरै बायदि एनआरसिनि खामानिखौ जेरै बायदि मावनांगौमोन बे एसेबां साक्सेस जायाखै माने बेथ' साक्सेस खालाम थारनांगौब्ला बेवहाय बहुद माबा प्रसेस लानांगोन माखासे प्रसेसनि गेजेरजों थाङाब्ला बे एनआरसिखौ मानि कमप्लिट साक्सेस खालाम नांगौआ मानि एसे टाइम लागोन आरो माने बेहाय बे बाइदि बानायदोंमोन एनआरसिखौ बानायनायाथ' बानायदों गभर्नमेन्टआ गोबां रां खाउरि गारनानै रां बाहायनानै खौथि खौथि रां बाहायनानै जों मावबाय बे मावनायनि गेजेरावबो माखासे एसे डाउट थानाय बायदि जाबाय आरो माने बेनि प्रसेसखौ सिगांआवनो बे माखासे जे हाबसननानै थानाय बे आसामाव जायफोर माने जोंनि इण्डियाननि सिटिजेनशिपआव गोग्लैया बिसोरखौ सिगांआवनो माने सासे सायख' गोरनांगोन माने एनआरसिल'जों बेखौ एनआरसि डाइरेक्ट एनआरसिआव फैयोब्ला बेखौ दा सायख'नो एसे गोब्राब जायो मानो होनोब्ला माने बुहुथ आनो बे लेगेसि डाटानि दारै लेगेसि डाटा बेवहाय माखासे एसे बेजाल जानाय बायदि मानि मा होनो बेखौ जेन'बा एसे नख'लि माने एनआरसि माबा लेगेसि डाटाखौ एसे दिहुननानै ओरै औ माने एसे बायदि खायदा खालामदों बायदि एसे डाउट थाबाय आरो जोंनि आसामाव औ ओरैनो सोदों दा बेखौनोथ' साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि माने जायफोर लेगेसि गैया लेगेसि डाटा गैया बेखौबो जे जोंनि माखासे करम'सारिफ्रा बे एसे बेखौनो सोदों जानो हागौ आरो मानि बाहाय एसे डाउट थाबाय बेसेबां माने एनआरसि गैयि लेगेसि डाटा गैयि ओंखार नांगौमोन बे माने खुब खम ओंखारनाय जादों आरोखि माने बेवहाय साननांगौ बाथ्राया गोबां दं आरो बेखौ औ औ औ औ दा होनब्ला बुजिबाय ना